हाँ मुझे वो साल याद है जब मुझे ऐसा एक लक्ष्य मिला था जो मेरा बी कॉम का लास्ट यर था क्योंकि मैंने बी कॉम में कंप्यूटर ऐप्लीकेशन सब्जेक्ट लिया था तो कंप्यूटर ऐप्लीकेशन के वजह से उस सब्जेक्ट के लिए भी मुझे एक ऐप बनाना था और उस प्रोजेक्ट पे लिखना भी था और साथ ही लास्ट यर में जैसे कि सेमेस्टर सिस्टम में चलता है मुझे इंटर्नशिप भी करनी थी किसी भी जगह जाकर दोनों का मुझे एक साथ ही सबमिट भी करना था और वो टाइम क्योंकि पेपर भी आने वाले थे और दो प्रोजेक्ट भी थे तो मेरे को बहुत उसमें मेहनत करना पड़ी थी एक तरफ़ हम ऐप बनाते थे कंप्यूटर पे हमने एक ऐप बना भी ली है फ़ाइनली जिसके लिए हम कॉलेज में भी प्रोग्रामिंग करते थे लेकिन फ़ाइनल प्रोग्रामिंग के लिए मैं एक लैब गई वहाँ पे कई दिन जाना पड़ा मुझे और फिर उसके बाद हम रोज़ उसपे एक एक पेज बनाते थे हमने पांच पेज वाला एक ऐप बनाए थे ब्लड डोनेशन पे फ़ाइनली वो वर्क करने लगा सारी प्रोग्रामिंग उसकी चलने लगी दूसरी तरफ़ मेरे को इंटर्नशिप भी करना थी साथ ही साथ उसके लिए मैंने एक फ़ैक्टरी को चुना जहाँ पर प्लास्टिक के सामान बनते थे तो मुझे वहाँ भी रोज़ जाना पड़ता था वहाँ जाकर मुझे उन सामानों को बनाने का तरीका उनकी मशीनरी का यूज़ वो मशीनरी कहाँ से आती है उसका रखरखाव कैसा है उसमें कितना खर्चा आता है ये सब कुछ बहुत बारीकी से सीखना पड़ा और जब ये सब कुछ मैं सीख गई उसके बाद मैंने उस पर फ़ाइल बनाना लिखना शुरू किया इसके लिए भी मुझे और जानकारी एकत्रित करनी पड़ी इस एक तरफ़ मैं अपना डोनेशन ब्लड डोनेशन का जो था प्रोजेक्ट उसे लिख रही थी दूसरी तरफ़ इंटर्नशिप का भी प्रोजेक्ट लिख रही थी दोनों की टाइम भी एक ही था इसे मैंने वक्त पे पूरा भी किया और सबसे ज़्यादा खुशी उस वक्त हुई जब कि मेरा रिज़ल्ट आया और मुझे दोनों ही प्रोजेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स मिले थे और इस तरीके से मेरी महनत भी सफल हुई और मैंने दो कार्यों को एक साथ संभाला और सिर्फ़ संभाला ही नहीं उसे बहुत अच्छे से पूरा किया और समय पे पूरा किया